یہ ای پی ایف او اکاؤنٹ کے کسٹمر کیئر سینٹر سے بات کر رہے ہیں جی میرا نام انور ہے اور مجھے کچھ معلومات کرنی تھی اپنے پی ایف اکاؤنٹ کے متعلق دراصل میری ابھی شادی ہوئی ہے کچھ ٹائم پہلے اور مجھے ای پی ایف او اکاؤنٹ میں اپنی شریکِ حیات کا نام اس میں ایڈ کرانا تھا ہاں جیسے ہم بینک اکاؤنٹ وغیرہ میں ایک نامنی کے طریقے سے نام ایڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے ای پی ایف او کے اکاؤنٹ میں بھی مجھے اپنی شریکِ حیات کا نام ایڈ کرانا ہے تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر آپ جانکاری دے دیں تو میرے لیے بہت مطلب آپ کی بہت مہربانی ہوگی جی تھوڑا سا بس یہی آئیڈیا چاہیے کہ مطلب اس کے لیے کیا دستاویز چاہیے ہوں گے جیسے میرا تو آلریڈی ہے میں اسی اکاؤنٹ میں اپنی شریکِ حیات کو ایڈ کراؤنگا تو شریکِ حیات کو ایز اے نامنی ایڈ کرانے کے لیے ہمیں کیا کیا دستاویز اس میں لگانے ہوتے ہیں جی ہاں تاکہ ہم آسانی سے اپنی شریکِ حیات کو نامینیٹ کر سکیں اس میں اپنے ساتھ ہاں جی بالکل تھوڑا سا بتا دیجیے پلیز شکریہ مہربانی